हँ बोलल जाउ आउ अहाँ आँय सब्जीके खेती करै छियै तऽ अहाँके अहाँके सब्जीके जे खेती करै छियै तऽ कोन सभ सब्जी अहाँके पास अभी छै तऽ अहाँके जे सब्जी छै जैसे परवल छै एकरा बाद कथी कहलियै भिण्डी छै तऽ इसभके अहाँ बैंगन छै तऽ ई सभके अहाँ रेट की रखले छियै हम सभ तऽ लाके बेचै छियै तऽ हमरा सभके कुछ फायदा होतै अहाँसँ रेटसे पड़तै तब ने अहाँसँ हम लेबै तऽ अहाँ मण्डीमे कैसे पहुँचाबै छियै मानि लेलियै कि मण्डीमे अहाँ पहुँचाबै जाइ छियै तऽ वहाँ पहुँचाके अहाँके मण्डीवलाके जे रेट तय करैत हौतेन ओ अनुसार अहाँके रेट मिलैत होइत आओर हम अहाँके पास जाके अहाँसँ जे लायब तऽ हमर अहाँ रेट की देबै तऽ हमरा पोषैते तब ने अहाँसँ लेबै तऽ नहि समझलियै मानि लेलीह कि मण्डीमे हम पता करै जेबै तऽ अहाँके तऽ जानकारी होबे ने करत कि अहाँ मण्डीमे कैसे दै छियै तऽ हम अगर अहाँके पास एबै तऽ उ रेटमे हमरा देबै हमरा पोषैतै तऽ हम अहाँसँ लेके एबै ओकरा यहाँ हम सभ हाटमे बेचै छियै तऽ हमरो सभके दू रुपिआ बचते तब ने लेबै अहाँसँ तऽ ठीक है तऽ हम अबै छी अहाँके पास तऽ सब्जी देख लै छी आओर एकरा बाद हम सभ तऽ बराबरे सब्जी लै छियै चूँकि हमरा सभके तऽ बेचैके रहै छै तऽ मानि लिअ अच्छा सब्जी अइसे देबै तऽ अहीँसँ लेबै रेट देबै अच्छा तऽ अहीँसँ लेबै जँ पटतै तऽ हम सभ अहीँसँ लेबै ओकरा बेचबै हम सभ जे ग्राहक आके अच्छा सब्जी हेतै तब ने लेथिन ठीक है ठीक